न मां किताब ते ऐं पेन सां लिखणु पसंदि न कंदो आहियां मां लेपटॉप ते ऐं मोबाइल ते टाइप करणु वधीक पसंदि कंदो आहियां त बि स्कूल ऐं कॉलेजनि में पेपर ऐं पेन ते लिखाईंदा आहिनि जेको मूंखे बिल्कुलु ई न वणंदो आहे ऐं पहिरीं माण्हू पेन ऐं पेपर ते ई लिखंदा हुया ऐं हाणे टैक्नोलॉजी अचण खां पोइ सभु लेपटॉप ते ऐं मोबाइल ते टाइप ई कंदा आहिनि हीअ करे मूंखे बि टाइप करण ई वणंदो आहे